जी नहीं मैंने कभी यू एफ ओ नहीं देखा है बस इसके बारे में टी वी न्यूज़ में ही सुना है कि यूएफओ नाम की चीज़ भी कोई होती है दूसरे ग्रह के जीव देखना तो बहुत दूर की बात है कभी उनके बारे में सोचा भी नहीं अगर बात करें की दूसरे ग्रह के जीव कैसे होंगे उनका जीवन कैसा होगा तो मेरे मामले में तो हमारा ग्रह और यहाँ के लोगों की लोग ही ठीक है और फि भी अगर बात करें दूसरे ग्रह की तो अपने को सभी को पता है की दूसरे ग्रह पर अपने यहाँ का वातावरण नहीं मिल पाएगा न ही वहाँ पर ऑक्सीजन होगी न ही ठीक तरह का पानी होगा न सूर्य की किरणें होंगी तो वह लोग जीवन जिएंगे तो जिएंगे कैसे फिर भी अगर कोई रहता है जैसे कि उस वातावरण के अनुकूलित भी कोई जीव वहाँ पर रहता होगा तो बिल्कुल ही अलग होगा हम से तो बिल्कुल भी हट कर होगा और होगा तो फिर या तो उसकी आकृति अलग होगी वो वहाँ के वातावरण के अनुकूल रह सकते हो उसका उस प्रकार का शारीरिक बनावट होगी उसके लिए वहाँ पर खाने लायक कुछ वही का कुछ रहेगा कि जिससे कि वह वहाँ पर कुछ भी उगता होगा तो वह खाता होगा अब हमने देखा नहीं है तो कह कैसे सकते हैं हाँ बस विचार किया है कि दूसरा ग्रह कैसा होता होगा और कैसे वहाँ के लोग होते होंगे